हा दादा तव्हां घणा माण्हू आहियो दादा चारि माण्हू आहियो त तव्हांखे नंढी गाॾी थी वेंदी मस्तु सुठे नमूने नंढी गाॾी में हिकु वैगनार गाॾी ईंदी आहे हुन खां पोइ तव्हांजी हिकु सैंट्रो गाॾी ईंदी आहे तव्हां हिकु कमु कयो हीअं खणो डीज़ायर गाॾी खणो दादा उहो सुठी गाॾी आहे सुठी सुठी मस्तु तव्हां छुटल आहियो हुन में तव्हांजो सामान बि अची वेंदो सुठे नमूने ऐं चारि ॼणा आराम सां कम्फर्टेबल वेई बि सघंदव हा दादा बॉम्बे जेके जेके पोईंटियूं तव्हांखे कवर थींदियूं हाणे तव्हां मथां पियो डिपेंड करे कि तव्हां सुबुहु कंहिं महिल निकिरनि था चाहियो जेतिरो जल्दी निकिरो होतिरो तव्हांजी चंङियूं पोईंट कवर थींदियू हुन महिल सभु हुन महिल सभु घुमाईंदमि तव्हां वरी टाइम जे हिसाब सां निकिरो माना सॼो घुमाईंदोमांव तव्हांखे मंदिर बॉम्बे में जूहु बिचीस आहिनि अहिड़ा का मंदर आहिनि कपिड़े जा मार्किट आहिनि तव्हां ख़रीदारी करे सघंदा आहियो तव्हां हा हा उहो बि कवर थी वेंदो सिद्धिविनायक मंदरु ईंदो आहे हरे कृष्ना राम हरे कृष्न मंदरु ईंदो आहे महालक्ष्मी मंदरु ईंदो आहे पोइ तव्हांजी चौपाटी ईंदी जूहु बीच ईंदो हुते तव्हां ॿेड़ी में चकर खाई सघंदा आहियो त गाॾी कहिड़ी खपे तव्हांखे दादा ए सी कीन नोन ए सी हा हूअं सुठी गाॾी अथव मस्त चईनि माण्हूअ जे हिसाब सां कम्फरटेबल आहे हुन में चारि माण्हू आरामु सां अची वेंदा त कंहिं महिल निकिरणो आहे दादा सुभाणे थोरो सवेल भाड़ो दादा हाणे त इहो सॼो पोईंट तव्हांखे मां जेके ॿुधाईयूं साढी टे हज़ार हुनजा तव्हांखे लॻंदा दादा हुन में असांजी पार्किंग ऐं असां टोल पकिड़ींदा त हुनजा असां चारि पंज सौ हुन में हली वेंदा आहिनि हुन हिकु टाइम असां खाधो त पंहिंजो पकिड़ींदा हा दादा ॿिन्हिनि टोल आहे न हुते लॻंदो आहे हा दादा लॻंदो आहे हुते बि टोल हेतिरो कोमन अघु हर कंहिं खां असां होतिरा वठंदा ई आहियूं तव्हांखे मज़ो न अचे था भले पैसा घटि ॾिजो बसि ऐं तव्हांखे मज़ो ईंदो तव्हां ॿ सौ ॿ सौ मथे ॾेई वेंदव ई घुमाइण जी गेरंटी मुंहिंजी आहे तव्हां सुबुहु सतें वॼे निकिरो मां तव्हांखे पहिरूं सिद्धिविनायक मंदरु वठी हलंदमि हुते थोरो परे असां महालक्ष्मी मंदरु आहे त अठें खां जेको लेट न कजो शायदि सत चवंदा आहिनि तॾहिं बि माण्हू अठे वॼे निकिरंदा आहिनि हीअं अठ जा तव्हां नव कंदव त पोइ तव्हांजी पोईंटियूं रहिजी वेंदव दादा पोइ वरी पोइ मूंखे न चइजो हुन में हा अठे बजे निकिरो माना सभु सुठियूं चंङियूं पोईंटयूं कवर कराईंदोमांव मुंहिजो नंबर तव्हां वठी छॾियो पोइ मूंखे फ़ोन कयो किथे अचिणो आहे तव्हां ख़ाली मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे हुतां पिक्कप कंदुमि ठीकु आहे दादा हे मुंहिंजो काड अथव रखो त मूंखे फ़ोन कॼो मूंखे ख़ाली जगह ॿुधाइजो त मां तव्हांखे हुते मिली वेंदोमांव ठीकु आहे पंद्रहां मिंट दादा पहिरियों फोन कजो त छाहे मूंखे बि हुते पहुचण में पंद्रहां वीह मिंट लॻंदा ठीकु आहे दादा हरी ओम दादा हरी ओम